सभिनि खां पहिरीं गायनि शुरू करण खां गायण खां पहिरीं गलो साफ़ करणु ज़रूरी हूंदो आहे गलो साफ़ कबो आहे गलो साफ़ कीअं जीअं की कारा मिर्च आहिनि उहे चूसणा पवंदा आहिनि गरम पाणी पीअणो पवंदो आहे तरियल शयूं कोन्ह खाइणी पवंदियूं आहिनि इहा सलाहु ॾियणी पवंदी आहे ऐं उनमें छा छा सुधार कबा आहिनि कीअं जीअं जे कोई गाए थो उहो गायण खां पहिरीं उनखे सिखिणो पवंदो आहे छा सिखिणो पवंदो आहे जीअं उनखे हारमोनियम ते सा रे गा मा पा इहे जेके हूंदा आहिनि शब्द उहे हारमोनियम ते सिखिणा पवंदा आहिनि उहे सिखण वक़्तु गॾु उन खां दुईल बि वजंदो आहे तबलो जेके चवंदा आहिनि उहो बि वजंदो आहे उने वजण खां पोइ उन वजण खां पोइ उनखे गायण गायण अ गायण सेखारिबो आहे धीरे धीरे गायण सेखारिबो आहे गाए सिखनि त धीरे धीरे शुरू कंदा जीअं हर के थाप ते हर शइ ते उन खे गायण शुरू कंदा गायण शुरू करे करे पोइ कीअं सुठे गायक जीअं जयपुर में कमला केसवाणी आहे जीअं उन ते मां थोरो टाइम सिखी हुयसि हारमोनियम वजाइण सिखी हुयसि त मां पंहिंजी साहेड़ी खे बि उहेई ॿुधायो की तुंहिंजो अञा आवाज़ु सही कोन्हे त तू उन खां सिख कमला केसवाणीअ खां त उअ वरी उन वटि वई ऐं उनखां सिखी उन खां सिखी त पोइ उनजे धीरे धीरे धीरे गाइण में अ सुधार बि अची वियो गाइण में सुठो बि लॻो गाईंदी हुई सुठो हाणे उअ एतिरो सुठो गाईंदी आहे की जयपुर में साईं साईं जे दरबार में सतनाम साखी साईं टेऊराम जी दरबार में हाणे उअ सिंधीअ में भॼनु बि गाईंदी आहे सिंधीअ में भॼनु गाए करे सभिनि खे ख़ुशि कंदी आहे ऐं असांखे हाणे उहो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां त ईअं ई चवा थी चवण चाहियां थी की जंहिंखे बि शुरु करणो हुजे सभिनि खां पहिरीं पंहिंजो गलो साफ़ करे गलो साफ़ करे कोई तरियल वरियल शयूं न खाइजे कंहिं सुठे कंहिं सुठे या कंहिं गायक खां जीअं कमला केसवाणीअ एतिरा ई घणा ई शइ अ ॼणा हूंदा आहिनि जेके टेऊराम जी दरबार में बि ईंदा आहिनि झूलेलाल जे दरबार में बि ईंदा आहिनि उन्हनि खां सिखजे जीअं असांखे अ सुठो बि लॻे ऐं ॿियनि खे ॿुधण वारनि खे बि सुठो लॻे